हैलो तुस रामू मिस्तरी बोला दे मड़ेओ तुसें साढ़े घर जेह्ड़ा सीमैंट लाए दा हा ओह् अल्ली पंदरां दिन निं होए ते सीमैंट सारा निकली गेआ ऐ बाह्र केह्ड़ा क्वालिटी दा तुसें सीमैंट लाया हा ते हां तुस बाथरूम च बी पानी बगै दा ऐ पूरा ते जां बाथरूम च ते ठीक ऐ कमरे चा बी निकला दा पानी सीमैंट शैल निं हा हां में तुसेंगी कम्म गल्ल सनान्नी आं मेरे घर आइयै कम्म ठीक करेओ नेईं तां में तुसेंगी इक रपेआ निं देना में आइयै कम्म ठीक करो ध्याड़ी तुसें लाइयै दिक्खो ना कम्म हां कम्म कम्म बी ठीक होना चाहिदा बंदे दा दिल खुश होंदा हून असें कम्म पैहे लाइयै कम्म कराया ते कोई मुफ्त थोह्ड़ी प्लीज तुस आइयै इक बारी नेईं नेईं तुस इक बारी आइयै दिक्खी जाओ बाकी सब ठीक ऐ ठीक ऐ